सुबह में हम सब उठकर अपना घूमते हैं कि अच्छा से सुरक्षित से दे रहें उसके लिए हम जाते हैं तो टहलते हैं पैदल गोडे यह हाथ से जाते हैं घूम टहलकर हवा खाते हैं आते हैं अच्छा से घूमकर हवा खाकर पैदल गोडे बहुत दूर तक चले जाते हैं हम लोग अच्छे से पैदल गोडे जाकर घूमते घूमते आकर अपना देखकर स्वास्थ्य के लिए घूम टहल करते हैं सुबह में उठकर भोजन अच्छा से करते हैं भोजन में अच्छे से खाना खाते हैं उसमें खाने में फल लै होता है उसको खाते हैं जो देह को स्वस्थ रहें अच्छे से स्वस्थ करके रखे फल फूल सेव अंगूर अनार सेब सब खाते हैं अच्छे से खाकर अपना फिर खाना बनाते हैं स्वास्थ्य में अच्छे से खाना बनाकर खाते हैं उसको भी खाकर अपना सुबह सब शाम हो जाती है सो जाते हैं फिर उठते हैं अपना मोलिंग करते हैं सुबह में घूमने टहलने जाते हैं अब अपने अच्छे के लिए सब घूम टहलकर आते हैं पैदल गोर घूमते हैं देह स्वस्थ रहे अच्छा रहे अपना अच्छा से देह घूमने से स्वस्थ रहता है उसको भी कम करने के लिए देह अगर मोटा गया उसको अच्छे काम करने के लिए सुबह में घूमते हैं तो उससे कुछ लाभदायक मिलता है अच्छा से देह में सुविधा मिलती है काम करने का मन करता है अच्छा से कोई भी काम करने के लिए रख खाना बनाने के लिए मन भी अच्छा से करता है फिर अच्छे से खाना बनाते है खाते है अच्छे से सब चीज़ खाकर अपना अच्छे से अते करते हैं स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ अच्छी है घूम टहल करने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है फल फूल खाने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है